आतांच्या एज्युकेशनान आमी खुबशे बदलाव पयला तें म्हणटा ते आतांचें एज्युकेशनान टक्नोलॉजी एड केल्ली आसा पयलींच्या काळांत जें एज्युकेशन आशिल्लें तेतून टॅक्नोलॉजीचो वापर जायनाशिल्लो पूण आतां काळान एज्युकेशनान एक मेजर चेंज जाला तो म्हणटा तो एडोब जाला टॅक्नोलॉजी आतां टॅक्नोलॉजी म्हणजे कशें जालां जशे लॅब जाल्या वीद द हेल्प ऑफ टॅक्नोलॉजी जाल्या तशेंच प्रोजॅक्टर स्मार्ट बोर्ड्स क्लासरुमान वेअर एज पयलीं कशें आसतालें वायट बोर्ड किंवा ब्लॅक बोर्ड आसतालो बट आतां इनस्टीड ऑफ दॅट आतां क्लासींनी स्मार्ट बोर्ड एड केल्या वीथ द हेल्प ऑफ दॅट स्मार्ट बोर्ड यूज करून आतां खंयसरूय एक विडिओ दाखोपाची गजाल किंवां भुरग्यांक एक कसलीय स्टोरी सांगपाची ती एक बऱ्या कांय म्हणतकूच तांकां एक पोळोन समजता सो तशी टॅक्नोलॉजी एक एड करून एजुकेशनान एक बरोच खरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसता किद्याक पयलींच्या काळान तोंडान गोश्टीचो हाजोय खूब महत्व आशिल्लो पूण जेन्ना गोश्ट वर्बली तशेंच चित्रांनी पोवन दाखयता तेन्ना भुरग्यां ती गजाली चड बऱ्यो कळटा तेन्ना ह्यो टॅक्नोलॉजी आसा त्यो बारीक बारीक गोश्टी खातीर बारीक बारीक स्टोरीज म्हणा किदेंय पोयम म्हणा ताका चाल एक बरी भशेन वेगळ्यावेगळ्या चालींनी तांकां आयकयता आमी जेन्ना आमी तांकां खंयचो विडिओ दाखयता तेन्ना खंयचो एक टॉपीक असो तो बरे भशेन समजता असो टॅक्नोलॉजी एज्युकेशनान खूब फायदो जाल्लो आसा जेन्ना आमी प्रोजेक्टर्स यूज करूं शकता तेन्ना आमकां खंयी खंयच्याच जाग्यार आसात थंय आमी तांकां खंय व्हरून पिच्चर दाखोवं शकता खुबश्या लोकांक कशें आसा गांवांतलें जे लोक आसा किंवा जीं गांवांन शिकता तीं भुरगीं आसा तेंच्यांनी केन्नाच म्हणटा तें एक पिच्चर पयल्लें नासता केन्नाच एक मुवी पयल्ली नासता टिवीचेर किंवां आनी खंय थेटरान वचून पयल्ली नासता जेन्ना आमी एक बरी गजाल करूं शकता म्हणटा प्रोजेक्टर यूज करून ताजेर आमी मुवी दाखोवं शकता किंवा तांकां एक कसलोय विडिओ दाखोवन एज्युकेशना बद्दल आमी तांकां गायड करूं शकता तांकां आमी समजो शकता की अशें केल्यार अशें जाता किंवां खुबशा गांवचे लोक आसा जी गांवान रावपी भुरगीं आसा तांकां इजिली तोंडान सांगलें म्हणून गोश्टी कळना किंवां तांच्यांनी त्यो अनुभव घेवं नासलो आसता किंवा तांच्यांनी अशे तरेन जावं शकता फुडें आमकां अशें तेंच्यांनी पळोवं नासता जेन्ना आमी तांकां असल्यो केसी दाखयतले की बाबा हे खाल्ल्यार अशें जाता लायव केस ऑलरेडी जाल्ली आसा ताजें सिच्युएशन अशें आसा जेन्ना त्या मनशाचो फोटो हॉस्पिटलान बाबा तो कसो आसा तांकां किदें रोग जाला हें खाल्ल्यार किदें जाता नितळसाण दवरिना जाल्यार किदें इमपेक्ट जाता जेन्ना तेज्या खातीर खंयच्याय एका लोकाक किदें त्रास जाला जावं हॉस्पिटलान तेजी सद्द्यां सिच्युएशन कशी आसा तेन्ना एक समज तेका विडिओ दाकयलो किंवां कशे जंतू जाता तोंडांत किंवां पाड गोश्टी खाल्यो ब्रश करूंक ना आनी किदें करूंक ना सो एक भुरग्यांक विडिओ पळोवन सुद्दां त्या गोश्टीचेर खूब इम्पॅक्ट पडो शकता सो ही टॅक्नोलॉजी आहा एडोप जाल्या एज्युकेशनान ही एक खूब बरी गजाल कशी की एज्युकेशन इम्प्रूव करपा किंवां एक लेवल अप करपाक खूब बरी गजाल आसा पयलींच्या काळान कशें आसलें ह्यो टॅक्नोलॉजी यूज करप नाशिल्ल्यो त्या टायमार नेटवर्क नाशिल्ले खूब लोकां कडेन मोबायल फोन्स नासले ह्यो आज कालच्यो स्माट टिवीज म्हणा किंवा तांकां प्रोजेक्टर जे किदें किंवां खबर आसून सुद्दां तितलो खर्च तांकां परवडना नासलो पूण आतांच्या काळान टॅक्नोलॉजी सगळेच कडेन पाविल्ली आसा आज ज्या ज्या घरान पयला कदाचीत एकाची दोन किंवां तीन फोन तर साहजिकच आसता स्मार्ट टि वी म्हणा किंवां कसलोय टॅबलेट म्हणा किंवां लॅबटोप म्हणा किंवां गोवोरमेंटान सुद्दां खुबश्यो स्किमी काडलेल्यो आसा तितून भुरग्यांच्या घरांनी आज पळयता जाल्यार लॅबटॉप मेळ्ळे आसा सो ह्यो एक लॅबटॉप दिवप भुरग्यांक किंवां एज्युकेशन थ्रू टॅक्नोलॉजी करप ही खूब बरी गजाल किंवां तिंकां न्यू न्यू शिकपा मेळटा तांकां आपल्यो किदें चांसीस आसा फुडें किदें फ्युचर आसा पयलींच्या काळान लिमीटेड लोक आशिल्ले लिमीटेड गजाली तेंकां खबर आशिल्ल्यो की डॉक्टरूच जावंक मेळटा टिचरूच जावंक मेयटा अश्यो थोड्योच गोश्टी खबर आशिल्ल्यो आतां ह्यो टॅक्नोलॉजी एज्युकेशनान हाडून लोक खूब डॅटा बॅज कंम्प्युटरींग शिकल्या कोडींग शिकल्या एज्युकेशनान आतां कोडींग इनक्लूड केलां सो ह्या टॅक्नोलॉजी म्हळ्यार भुरग्यांक खूब किदें ह्या ल्हान वयाचेर शिकोंक मेळटा सो ही टॅक्नोलॉजी एड करप किंवां कोणाचो जो हो विचार आसा की टॅक्नोलॉजी आतां वीथ एज्युकेशन आसा तो एक इमप्रूवायजेशन आसा एक स्टडिजा भितर भितर भुरगीं फक्त टेक्स्ट बूक बेज्ड किंवां फक्त आपूण टिचर स्कुलान क्लास रूम एक फोर वॉल्सा भितर शिकता त्यो परीन एज्युकेशन लिमीटेड जाल्लें ना आतां खंयचो एक टॉपीक भुरग्यां कळूंक ना जाल्या तींच भुरगीं घरा वसून यूट्युबार तो टॉपीक घालून आपल्या मोबायलाचेर पळो शकता जो परे आमकां सांगलेलो तांकां कळोंक ना तोंडांत सांगलेल्यो गजाली किंवां आमी एक्सपरीमेंट करून दाखयल्यो तांकां गजाली सपोज लक्षांन येवंक ना जाल्यार त्योच गोश्टी त्यो फाल्यां मोबायलार यू ट्युबार वचून पळोवन शकता तशेंच समज तेंकां एक विडिओ कळोंक नाजाल्यार तांकां एकाच टॉपिकाचेर खूब जाणांनी विडिओ वेगळ्यावेगळ्या तरेन वेगळ्यावेगळ्या कॉनसेप्टान एप घेवन वेगवेगळ्या मेथड्स घेवन शिकयता सो ही टॅक्नोलॉजी आसा खूब तरेन खूब इम्प्रोवायजेशन जाल्या तशेंच आतां भुरग्यां खातीर एक बरी गजाल आसा की ती भुरग्यां नीव नीव टॅक्नोलॉजी शिकता ती फुडल्या फ्युचरान जें वर्ल्ड जशे लोकांचे सिच्युएशन येतलें इम्प्रूव जातलें त्या त्या प्रमाणें तेंकां कॉपअप करपाक तांकां एक हेल्प करता सो म्हज्या इसपान तरी एक टॅक्नोलॉजी ही एज्युकेशन सिस्टमान येवप ही एक बऱ्या फायद्याची गजाल आसा जो पर्यंत तीं भुरगीं एक लिमिटान यूज करतली जशी खंयची गजाल चड प्रमाणान यूज करप ही घातकूच आसता भुरग्यांक आपली लिमीट कळपाक जाय किंवां पॅरेण्सांक तीं भुरगीं या आपल्या कितल्य लिमिटान दिवची हें खबर आसपाक जाय सो लिमीटेड युजा खातीर ती समज एज्युकेशनान टॅक्नोलॉजी यूज जाता जाल्या ती एक बऱ्याच गोश्टी खातीर किंवां बरोच ताजो आवटपूट आसतलो अशें हांव समजतां